जैसे अभी आम होत आम का समय है जैसे आम होते हैं तो आम लोग हम बेचते हैं बिज़नेस करते हैं तो बिज़नेस कर का पर्सन को देता है पैसा बिज़नेस करने लिये हम पैसा हमको देता है तो हम आम खरीदते हैं और खरीद कर हम लोग बिज़नेस करते हैं आम हुआ लीची हुआ जैसे अंगूर हुआ सेब हुआ सब सेब सब जितना फल है हम लोग को ऊपर से पैसा देता है तो हम अपना बिज़नेस कर कर अपना हम मेहनत कर कर अपना परिवार चलाते हैं बहुत अच्छा है बिज़नेस करने में कोई दिक्कत नहीं है अभी तो अब ये सब लोग अपना अपना बिज़नेस कर कर फलों को अपना दुकान लगाते हैं कोई ठेला पर लगा कर अपना बिज़नेस कर कर अपना समय अच्छा से बिताते हैं कोई भी फल होता है कोई जैसे अमरूद हुआ तो ऊपर से पैसा देने के बाद हम लोग अमरूद खरीद कर बाज़ार जाते हैं बाज़ार में हम अपना बेचते हैं